जेवण करतना आमी न्ही खूबच निवळसाण पाळटात पयलीं म्हणल्यार आमची रांदचीकूड आसा पळय थंय आमी खूब निवळ दवरतात मातसो सुद्दां आमी चिकोल जावपाक दिनात रांदचे कुडींत जमीन तशेंच आमचे रांदतात ते वोटे खूब निवळ आसतात

वेळ मेळटा तसो वेळ म्हणल्यार समज आमकां आमी रांदतना समज सकयल किदें पडलें जाल्यार किदेंय अशें कचरो जालो जाल्यार आमी तेन्नाच रोखडें सारण मारतात आनी पुसतात आनी तशेंच आमचे वोट्यांचेर सुद्दां अशें रांदतना किदें पडलें जाल्यार आमी तें तेन्नाच पुसतात नाजाल्यार समज तशें दवरलें नाजाल्यार समज जेवण किदें पडलां थंय नाल्यार अशें कसले मुसा बीन येतात आनी थंय बसतात मागीर ती बुरशीपणा जातात आनी तें आमकां पळोवपाक बरें दिसना आनी म्हणल्यार जेवण करतना बीन आमी अशें खूब निवळसाण पाळटात आनी जेवण करतना आमी भाजी आतां टमाट बटाट वा कसली भाजी आसा तांबडी भाजी धवी भाजी आतां कसली भाजी आमी करता आसतना पयलीं ती भाजी न्ही आमी बरे भशेन धुवतात चार पांचदा तरी ती आमी बरें भशेन धुवतात आनी जेन्ना आमी घरान पयलीं सगळें हाडटात कांदो बटाट टमाट तसलें हाडटात तेन्ना आमी तें हाडलें की पयलीं बरें धुवतात कारण तें खूब लोक बीन तांकां हात लायतात न्ही बाजारांक आसतना सो तें आमी पयलीं हाडलें म्हणटकीर बरे भशेन धुवतात आनी पुसून दवरतात जेन्ना रांदतात तेन्ना बीन आमी तें परत धुवतात बरे भशेन धुवतात आनी समज आतां आमी कसली भाजी बीन करतात तांबडी भाजी धवी भाजी या कसली आमी भाजी करतात तेन्ना आमी ओयल बीन चड यूज करनात कारण ओयल आमचे हेल्ताकय चड बरें न्ही आनी तें जिवाक माल पडटा आमी जाता तितलें तेल कमी प्रमाणान यूज करपाक ट्राय करतात आनी कसलेंय समज आमकां केन्ना तेल यूज करपाक पडलें या कितें बरे भशेंन बरें कितें खावपाचें दिसलें जाल्यार तेल तेल यूज करपाक पडलें आनी आमी तें तेल यूज करून जातकीर जें तेल उरता पळय तें आमी परत यूज करनात तें आमी तेन्नाच रोखडेंच न्ही भायर मारतात कारण तें यूज परत यूज केलें समज तेल जाल्यार तें हेल्ताक बरें न्ही तें री यूज करपाक हेल्ताक खूब माल आसात ताका लागून आमी तें यूज केला तशें रोखडेंच भायर मारतात आनी जेन्ना आमी जेवण रांदतात चडशें आमी न्ही भाजी आमचे घरान डेलीच आसता कारण भाजी ही जिवाक खूब बरी की नुस्तें आसूं या ना आसूं भाजी आमच्या घरान डेली आसताच आनी आमी चडशें ओयल कमी यूज करतात आनी चडशें आमी जिवाक बरें आसात तसलेच खाण खातात आमी